घरसँ जे जाइ रहल छियै ड्राइवरके फोन केलियै यऽ तऽ ओ तऽ अभी तक ऐल नहि यऽ तऽ ओकरा फोन करू की ऐते लेट किये भए गेल यऽ आ नहि तऽ कोइ आओर ड्राइवर या टेक्सी कऽ एजेन्सीमे फोन करिक मंगाबू नहि तऽ अहाँक लेट भए जायत आओर जल्दी निकलनाइ यऽ